ते अजकल्ल जेह्ड़े जोह्दे आस्तै जोल्लै अस जबाक होने आ औह्ले असेई इन्ना पता निं चलदा की अस केह् केह् करचै केह् केह् साढ़े होना चाहिदा जेह्ड़े कि ओह् ऐ जेह्ड़े साढ़े साढ़े एम होने चाहिदे केह्ड़े सपने होने चाहिदे औह्ले सेई इन्ना पता निं लगदा ऐ क्युं की उस टाइम ते साढ़े बच्चें आह्ला दिमाग होंदा ऐ ते सानु एह् होंदा कि अस जेह्ड़ी बी चीज दिक्खी जियां अस कोई डाक्टर गी दिक्खनेआ ते साढ़ा मन करदा कि अस डाक्टर बनचै ते मेरा बी इयै हाल हा जोल्लै में निक्की ही पंजमी छेमी च पढ़दी ही जोल्लै में मेरी जेह्ड़ी फैमिली बिच्च न मेरे इक दीदी ऐ ते ओह् डाक्टर ही ते जेह्ड़ी मेरी भैन ओह् डाक्टर ही ते जोल्लै मैं उस्सी दिक्खनी आं डाक्टर आह्ली इ'यां कोट पाय दा होंदा हा ते मी इ'यां बड़ा शौक हा कि में बी डाक्टर बनगी ते फिर ओह्दे बाद जोल्लै में केई बार में अपने रिलेटिव दे घर जाना ते औह्दे घर जोल्लै मैं दिक्खना ते भैया ओह् इंजीनियर हा ते केई बार मी इ'यां लगदा की मैं इंजीनियर बनगी ते ते फिर ओह्दे बाद जियां थोह्ड़ी इ'यां उमर बद्ध दी गेई ते उसलै जेह्ड़ा साढ़ा दमाग हा ओह् थोह्ड़ा मतलब कि इ'यां मेच्योर होंदा जंदा ऐ ते फिर बंदे गी पता लगदा कि असेंई केह् करना केह् नेईं करना साढ़े वास्तै केह् ठीक ऐ केह् नेईं ठीक ऐ ते हुन जेह्ड़ा ऐ मी जेह्ड़ा मेरा जेह्ड़ा ओह् सपना ऐ ओह् ऐ आर्मी च जाने दा क्युंकी जेह्ड़े मेरे फैमिली ओह्दे बिच्च मेरे पापा न जेह्ड़े ओह् चार भ्रा ऐ ते ओह् सारे पुलिस बिच्च ऐ ते जेह्ड़े मेरे नानु ते दादु न दोनों आर्मी बिच्च ऐं मतलब मेरे जिन्ने बी रिलेटिव ना सारे डिफेंस बिच्च ऐ जेह्ड़ी मेरी इक पापे जेह्ड़े मेरे दादु दादु दे भ्रा दी कुड़ी ऐ ते मेरी बुजी गे लग्गी ते ओह् बी जेह्ड़ी ऐ आर्मी बिच्च ऐ ते में मतलब कि मेरे जिन्ने बी पुरा परिवार ऐ ते ओह् सारा गै डिफेंस बिच्च ऐ ते मी उनेई दिक्खियै बड़ी इ'यां महसुस गर्व महसूस होंदा की मेरी जेह्ड़ी पुरी फैमिली गै ओह् ऐ पुरी इ'यां डिफेंस बिच्च ऐ पुरी इ'यां आर्मी बिच्च जां पुलिस बिच्च ऐ ते मी बी बड़ा शौक हा कि में बी आर्मी जां पुलिस बिच्च जां ते ओह्दे वास्तै जेह्ड़ा ऐ में सारें कोला पैह्ला जेह्ड़ा ऐ इक एग्जाम हा एन डी ए दा जोल्लै में जारमी बिच्च पढ़दी ही ते ओह्दे बिच्च नमां नमां एग्जाम आए दा हा उस टाइम नमां नमां रोल निकलेआ हा कि जेह्ड़े कुड़ियां ओह् बी एन डी ए दा एग्जाम देई सकदियां ते उस टाइम मी इन्नी नालेज नेईं ही की केह् चीज पढ़नी ऐ केह् केह् एह्दा क्राइटेरिया केह् केह् सिलेबस होंदा एह्दा ते बट फिर बी में मेरी फैमिली आह्ले आक्खेआ चल कोई निं तू ट्राई कर ट्राई बिच्च किश निं जंदा ऐ इक बार कोशिश करिये दिक्ख ते मतलब में मेरी वजह में उस टाइम उसलै नमीं नमीं लग्गी दी ही जारमी विच्च में मेरा मतलब अद्दा साल होई गेदा हा ते जेह्ड़ा एन डी ए दा एग्जाम ते ओह्दे बिच्च मी लग्गा जारमी बारमी दा सिलेबस दोनों आंदा ते में ते बारवीं बी नेईं पढ़ी दी जारमी बी में अद्दी पढ़ी दी ही ते लेकिन फिर मी औह्दा एग्जाम जेह्ड़ा ओ दित्ता ते जोल्लै ओह्दा रिजल्ट आया ते मी ते दो त्रै दिन बाद पता लगेआ की रिजल्ट आये दा ओह्दा बट मी ते अग्गे गे पता हा कि नेईं निकलना जिस टाइम में एग्जाम पेपर देआ दी ही उस टाइम में इ'यां पता लगेआ हा की मेरे कोले नेईं निकलना क्युंकी में ते किश बी नेही पढ़े दा हा ओह्दे बिच्चो जेह्ड़ा आए दा हा फिर ओह्दे बाद मी मतलब की सारे कोला बड़ी मोटिवेशन जेह्ड़ी ही ओह् मी मेरे जेह्ड़े जेह्ड़े चाचू न मेरे पापा ऐ ओह् जेह्ड़े पुलिस बिच्च ऐ उंदे कोलु ते मेरे नानू ते दादू कोला लब्बी जेह्दे आर्मी बिच्च ऐ ते मेरी बुजी जेह्ड़ी आर्मी बिच्च ऐ ते अजकल्ल ते इयो होंदा कि अजकल्ल जुल्ले कुड़ियां आक्खदियां की असे पुलिस जां आर्मी बिच्च जाना ते जेह्ड़े उंदे परिवार आह्ले ओह् आक्खदे कि नेईं ऐ एह जंगी जाब निं होंदी कुड़ियें वास्तै अजकल्ल मीन्स कि कुड़िये बड़ी पैह्ले जमाने च कुड़ियां बढ़िया घट जंदी ही आर्मी बिच्च ते पुलिस बिच्च लेकिन अजकल्ल दे जमाने बिच्च जेह्ड़े पेरेंट्स न जेह्ड़े मां प्यो ओह् आपु भेजदे कुड़िए गी ते मेरी फैमिली बिच्च बी किश इ'यां हा जोल्लै में इक बार आक्खेआ हा मेरे पापा दी की में आर्मी जाइन करनी ऐ ते ममा ते पापा ने दोनों ने किश निं आक्खेआ ते उन्हें सोओ मेरा साथ दित्ता उन्हें सोओ अक्खेआ कि जा तू कर जाइन अस तेरे कन्ने आं तु फिर ओह्दे बाद जोल्लै में कालेज बिच्च आई ते औह्दे वास्तै क्युंकी पैह्लै मेरा नान मेडिकल हा ते बारमी बिच्च ते हून जोल्लै में कालेज बिच्च आई ते में स्पेशल बी ए रक्खेआ आर्मी वास्तै की आर्मी दे एग्जाम बगैरा होंदे ते औह्दे वास्तै में बी ए आर्ट्स रक्खेआ ते फिर ओह्दे बाद ओह्दे वास्तै में स्पेशल एन सी सी बी रक्खी क्युंकी अजकल्ल जेह्ड़े एग्जाम होंदे आर्मी दे यू पी एस सी सी डी एस ओह्दे बिच्च एन सी सी सर्टीफिकेट विद ए ग्रेड बड़ा ही रोल बड़ा ही बड्डा रोल होंदा ऐ ते परसु गे आर्डर निकलेआ कि यू पी एस सी सी बिच्च जेह्ड़ा एन सी सी आह्ले सर्टीफिकेट्स ऐ ओह्दे मार्क्स बी काउंट होंदे ते एह् सारे वास्तै खुशी दी गल्ल ऐ जेह्ड़े एन सी सी कर रहे ऐ क्युंकी ओह् उनेंई गे पता कि ओह् तुपै बिच्च किन्ना ओह् करदे ऐ किन्नी मेह्नत करदे ऐ ते एह् कोई बड्डी गल्ल नेईं ऐ उंदे वास्तै एह् सोओ चंगी गल्ल ऐ ते में बी हुन ट्राई कर रही आं कि जदूं मेरा थर्ड एअर होग एन सी सी दा ओह्दे बाद में एग्जाम वगैरा दियां करुंगी आर्मी दे रिलेटेड ते मी इन्नी उम्मीद जरूर ऐ कि में अपने मां प्यो दी गर्व मह्सूस करां